इक बारी केह् होएआ कि मेरे पड़ोस च गै रौंह्दी इक आंटी ते उ'नें मिगी आखेआ हा कि ऐक्चुअली उं'दे घर में क्राकरी दिक्खी ते काफी मिगी पसंद आई ही ओह् ते उ'नें में जिसलै पुच्छेआ हा कि तुसें कुत्थूं दा मंगाए दा एह् मतलब कुत्थूं दा खरीदे दा ऐ एह् ते उ'नें सनाया हा कि उ'नें आनलाइन मंगाए दा भी उ'नें सनाया कि कुद्धरा मंगाया इ'नें ते ओह् में मंगाया हा ते ओह् में मंगाया जिसलै ता ओह् मेरा किश ऐक्सपिरियंस शैल निं रेहा मतलब ओह् ऐक्चुअली दो कप्प उसदे टुट्टे दे आए ते भी मिकी ओह् चीज पसंद निं ही आई ते भी में उस पर्टीकुलर जेह्का बी ओह् ऐप हा उसदे थ्रू में कदें बी किश निं मंगोआया एह्दे शा अग्गें अदरवाइज इ'यां ठीक गै रेह्दा पर ओह् चीज जेह्की ही अ'ऊं अज्ज बी मिगी थोह्ड़ा इ'यां झक्क औंदा कि जेह्की एह् होंदी क्राकरी होई जां कच्चा समान जेह्का बी होई गेआ एह उद्धरा खरीदी खरीदे दा गै मतलब अपनी अक्खीं कन्नै खरीदे दा गै बैट्टर होंदा क्योंकि इस प्रोसैस च आनलाइन प्रोसैस च काफी डिफिकल्टी औंदी मतलब कि औने जाने दा काफी ओह् होंदा ना प्राब्लम होंदी ते कदें कदें टुट्टी सकदी की जे पैकिंग थोह्ड़ी इ'यां ठीक निं होनी तां उस बजह् कन्नै प्राब्लम होई दी होनी शायद